जय झूलेलाल मूंखे बाग़ीचो सजाइण जो जाम शौक़ु आहे हिकु थींदो आहे छित ते बाग़ीचो सजाइणु ऐं हिकु थींदो आहे पट बाग़ीचो सजाइणु पर सभिनि खां सुठो त पट ते बाग़ीचो जेको असां सजाईंदा आहियूं उनमें असां का बि पौधा लॻाए सघंदा आहियूं कोई बि वणु लॻाए सघंदा आहियूं छोकी उनखे पट जी गहराई मिलंदी आहे ऐं टैरिस वारे गाड बग़ीचे में एॾी सुठी शइ न थी सघंदी आहे जेकी पट वारे ते थींदी आहे असां टैरिस वारे बग़ीचे में वधीक पाणी बि नथा ॾई सघूं वधीक काई बि शइ नथा करे सघूं छोकी हेठि उनमें सीमेंट जो थड़ हूंदो आहे ऐं जेको पट ते हूंदो आहे उनखे धरतीअ जी गहराई ती मिले त उनमें जेकी हरियाली ईंदी आहे अहिड़ी हरियाली टैरिस वारे गाडन में न ईंदी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त छा आहे उगाइणु त वधीक पट ते ई खपे ऐं पट में जेके वॾा वॾा वणु वण बि सभु थी सघंदा आहिनि त हुनजी हरियाली जाम सुठी मिलंदी आहे त मां चवंदोमांव त तव्हां पट वारी गाडनिंग कयो टैरिस वारी न कयो